ग्रामीणके जगह पर जे छै आधुनिक खेतीके बायोलॉजिकल खेतीके बारेमे ओते लोककेँ जानकारी नहि छै अभी तऽ लोककेँ पहिले की छै एक तरहसँ सभकेँ मिलना चाही सङ्गठन बनना चाही जे लोककेँ ई बताबै कि केना कऽ कऽ मतलब आधुनिक खेती कयल जा सकै लोक मतलब लोककेँ ई पता नहि रहैत छै कि लोक खेतीमे जे छै की की जरुरी चीज छै खेतमे अभी खेत कोन चीजके माङ्ग कय रहल छै कखन पानि देना छै कखन ओकरामे कोनो तरहके एहन मटेरियल देना छै जे ओकर खेत माङ्ग कय रहल छै लोक लोक खेतमे किछु कखनो जरूरत नहि रहल तखन यूरिआ मारि देलक लोक खेतके लगातार एके फसलके बोइ रहल यऽ लोककेँ ई सभ चीजके जानकारी खेतीके बारेमे बहुत कमी छै लोक सभमे तऽ ई जानकारी लेल जे छै अहाँकेँ लोक सभके कनिटा जागरुक करै लए किछु कैम्पेन चलै हर गाँवमे जाकऽ खेतीके बारमे समझायल जाइ जे खेती केना कए कऽ खेतीके हर तरहसँ बायोलॉजिकल खेती केना हेतै कोन कोन फसल कोन कखन मट्टीके जाँच हुये मट्टीके जाँच हुयेके बाद जे छै खेतीके शुरु कयल जाइ जे हँ अभी ई खेतीके जरुरत छै अभी फसल अभीके फसलमे ई तरहके खाद्य लागतै ई सभ चीजके बारेमे जानकारी राखल जाइत छै जब लोक काम करतै तऽ भए जेतै ओकरामे कोइ दिक्कत नहि छै आओर लोककेँ पहले ई करना चाही कि लोक पहले आबिके पहले जानय लोककेँ पहले जानकारिये नहि छै लोक मकै टाइममे मकै रोपि देलक खाद्य मतलब जँ नहिओ जरुरत छै तऽ खाद्य छिट देलक पानिमे पानि रहैत छै तऽ लोक पानि नहि देलक आ पानि जखन जरूरत छै तखन पानि नहि देतै तऽ ओ खेत खराब भए जाइत छै इएह सभ जानकारी छै